हाँ तो क्या हुआ एक बार हम घूमने गए थे चित्रकूट जहाँ पे हम वहाँ घूमने गए थे राम मंदिर पे राम राम जी के दर्शन करने के लिए चित्रकूट गए थे और जब हम वहाँ गए सुबह से मम्मी बोली दो बजे सुबह उठना है सुबह जब उठे तो हम लोग नहाए धोए सब तैयार हो गए तैयार हो गए तो गाड़ी आ गई मम्मी बोली चलो चलो जल्दी से तैयार हो गई हो चलो बैठो बैठो हम लोग बैठ गए कुछ उस समय ना चाय पिए ना खाना खाए कुछ नहीं खाए उसके बाद क्या हुआ हम जब वहाँ कम से कम नहीं तो दो तीन चार घंटे लग गए जब वहाँ आधी रास्ता आधी दूर पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ हमको बहुत जोर से भूख लगी जब भूख लगी तब मम्मी से बोले मम्मी हमको कुछ खाना है खाना है तब मम्मी बोली क्या खाना है बेटा हाँ मम्मी कुछ भी खिलाओ बहुत भूख लगी है सुबह से चाय भी नहीं पी हूँ तो मम्मी बोली कि चलो बेटा हम तुमको ढाबे में कुछ खिला देते हैं तो हम गए वहाँ ढाबे पे ढाबे पे जब ढाबे पे गए तो वहाँ पे कम से कम हम तो कितने लोग थे छः लोग थे पापा पापा मम्मी भइया दीदी और ये भाभी और हम सब लोग गए थे मतलब पूरी फैमिली मेरी गई थी घूमने के लिए जब वहाँ गए तब बोले कि हमको खाने में बोलें कि क्या चाहिए खाने में हम बोले कि क्या क्या है बोले कि हमारे यहाँ दाल चावल मटर पनीर और ये तंदूरी रोटी वगैरह सब कुछ है आपको जो अच्छा लगे आप खा लिए खा सकती हैं तो हम बोले कि पहले हमको दाल चावल ला दाल चावल ला दिया कुछ हल्का खाना खाना है जब हम ओ दाल चावल लाया तो और जोर से भूख लगी तो हम बोले कि मम्मी तंदूरी रोटी मंगा दो तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा है तो मम्मी तंदूरी रोटी मंगाई तो हम बोले मम्मी थोड़ा सा आप ओ पनीर भी मंगा दो तो मम्मी बोली चलो फिर हम पनीर होटल वाले से बोले पनीर भी दे दो तो उसमें से कम से कम नहीं तो हम सात आठ लोग पाँच छः लोग थे तो सब लोग बैठ के खाए तो हाँ वहाँ का खाना हमको बहुत अच्छा लगा हाँ ढाबे का खाना हमको बहुत अच्छा लगा जब अच्छा लगा तो पापा बोले कि चलो ठीक है उसके आगे हम लोग गए तो हम लोग हमको बहुत वहाँ भी कम से कम नहीं तो अभी हम और ज़्यादा दूर नही पहुंचे तभी हमको बहुत भूख लगा फिर उसके बाद कुछ नास्ता करने का मन मन किया तो हम बोले कि चलो मम्मी नास्ता भी कुछ करा दो बोली मम्मी कितना खाती हो अभी तो सो खाना खाई हो हम कहे नहीं हमको कुछ खाना है तो मम्मी बोली क्या खाओगी हम बोले कि कुछ नहीं बस हमको इडली और ये डोसा कुछ भी खिला दो हमको यही सब खाएंगे तो मम्मी बोली चलो खा लो बेटा कोई बात नहीं इडली खाना है तो खा लो हम कहे नहीं इडली नहीं हमको डोसा चाहिए डोसा चाहिए तो सब बोले कि हम तुम डोसा खाओगी हम कहे हम बोले हाँ हम कहे हमारे लिए डोसा और सब मम्मी पापा बोले कि हमारे लिए चाट बना दो मम्मी बोली हम समोसा खाएंगे यही सब बोले तो सब हम बोले कि चलो ठीक है मम्मी ओम्मी सब लोग वो खाए लेकिन हमको डोसा बहुत पसंद है हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने लिए डोसा बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं क्योंकि हम डोसा हमारा फेवरेट है इसलिए हम कभी कभी क्या होता है ना कि होटल होटल का डोसा खाए थे हमको बहुत अच्छा लगा तो क्या हुआ एक बार हम अपने यूट्यूब पे सर्च किए कि हम डोसा कैसे बनाए जब देखे तो डोसा बनाने के लिए तो जब बनाए उड़द की दाल वाल सब वगैरह चावल ओवल सब कुछ इकट्ठा किए जब डोसा बनाने के लिए तो अपने घर में घर में भी बना बनाए जब हम होटल में खाए थे तो अपने घर में भी बनाए कि चलो ठीक है हम डोसा बनाएंगे और अपने घर में सबको खिलाएंगे जब बनाए हम शुरू शुरू में डोसा शुरू शुरू में तो सब बोले कि बना पाओगी ना हम बोले कि बनाएंगे क्यों नहीं हम बना लेंगे कि हम होटल में खाए थे यहाँ भी खा लेंगे डोसा डोसा तो जब वहाँ आए यहाँ पे बनाए ते बनाए बहुत अच्छा बना था डोसा हम वहाँ भी खाए थे तो अच्छा बना था यहाँ भी खाए तो बहुत अच्छा लगा हमको